जी मैंने एक सोफ़ा ख़रीदा था जो कि वह दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता था उसकी जो डिजाइन थी वह बहुत ही अच्छी थी वह मखमल का सोफ़ा था वह बहुत ही अच्छा था उस पर जब भी कोई मेहमान या फिर मेरे आस पड़ोस के लोग आकर बैठते थे तो उसकी बहुत तारीफ़ करते थे वह सोफ़ा लकड़ी का बना हुआ था उस सोफ़े में जो भी गद्दे थे वह भी बहुत अच्छी थी वह जो बहुत ही मुलायम गद्दे थे उसके वह सोफ़ा बहुत ही अच्छा था